हमर गाममे पारिवारिक बीचके विवाद सुलझेनाइ बहुत मुश्किल काम एक तऽ विवाद जल्दी होइ नहि यऽ अगर विवाद केकरो फँस गेल कोनो परिवारमे तऽ ओ विवाद सुलझेनाइ मुश्किल भए जाइए मुखिया सर्पञ्च थाना पुलिस तक मामला चलि जाइए तहियो नहि सुलझैया विवाद हाले फिलहालमे एकटा जे छै हमर बगलेमे जे छै पारिवारिक जे छै जमीन जायदादके लए कऽ विवाद भेलै आ ओ विवाद एहन भयङ्कर रूप लए लेलकै पहिने तऽ जे छै अपन आसपासके आदमी सब बैस कऽ अथी करलक ओकरो सबसँ मामला नहि सुलझेलै ओकर बाद जे छै मुखिया सरपञ्च लग गेल मुखियो सरपञ्च एलै लेकिन मुखियो सरपञ्च जे छै ओहि विवादकेनहि सुलझाए सकलै लास्टमे जे छै

अन्तमे फेर जे छै ओएह मुखिए सरपञ्च जे छै मामलाके सुलझेलक तहन मामला सुलझलए